हँ बिहारके स्तरमे खेलमे सट्टेबाजीके नहि होयबाक चाही एना किएकि हमलोग बहुत जे छै से सभसँ सहायता लए कऽ जे छै से काम करै छियै आओर जे छै से काफी जादा हम जे छै प्रशासनोके सहयोग करै छियै कि गलत गलत खेलसँ आदमीकेँ नहि जुड़बाक चाही ओहिसँ जे छै से हर बच्चाकेँ जे छै से असर पड़ै छै खेलके हर भावनाकेँ जे छै से खेलसँ जोड़बाक चाही जुआ आओर सट्टेबाजीसँ काफी दूर रहबाक चाही ओहिसँ ई होइ छै कि एक दूसरेसँ बच्चा जे जन्मैत छै बस कोनो भी तरीकासँ ओकरा खेलक खेल दृष्टिसँ देखबाक चाही आओर काफी जे छै से खेलकेँ जे छै से अच्छासँ या अच्छासँ प्रदर्शन करबाक छी काफी जादा देरके बाद जे छै से खेलमे हर हर व्यक्तिकेँ जे छै से जुएसँ गलत खेलसँ ओहिसँ जुड़बाक चाही बिहार सरकार जे छै से खेलमे काफी इंट्रेस्ट देखाबै छै साथमे बच्चासभकेँ जे छै खेलोसँ जोड़यके कोशिश करै छै हर जगह जे छै से जुआ आओर सट्टेबाजीसँ आदमी सभसँ अलग अलग रखबाक चाही साथमे हर खेलोके जे हर समस्या हर बच्चेकेँ जे जुआ आओर सट्टेबाजीसँ दूर रखयके कोशिश करबै साथमे पुलिस आओर थानाके जैसे जैसे हमलोग काफी सहयोगो करै छियै कि गलत गलत खेलसँ आदमीकेँ नहि ओहिमे जुड़बाक चाही ओहिके साथ ही इहोसभ हेबाक चाही आदमीके लेल जैसे जैसे नया नया उमरके लड़काकेँ खेलोमे जोड़बाक चाही ताकि हर बिहारके बच्चाकेँ खेलमे आगे बढ़यके कोशिश करतै आगे बढ़तै कोशिश करतै तऽ बिहारके एहिमे ज्यादा नाम हेतै ओहिमे घर परिवार आओर सभके माता पिताके सेहो नाम अयतै ओहिके साथ हर ग्रामवासियोके खेलमे हेतै नाम अगर बच्चा खेलमे गलत रास्ता पकड़ि लेलकै या सट्टाबाजी पकड़ि लेलकै ओहिसँ हर बच्चाकेँ दिन हर समस्याके सामना करय पड़तै साथमे ओहि खेलके साथमे हर आदमीके जे छै से ओ खेलक गलत असर पड़तै ओहिके साथ ही हर आदमीकेँ एहिसँ हर व्यक्तिके साथ हर हर समाजके साथ हर बच्चाके साथ हर जे छै जुआ आओर सट्टेबाजीके बिल्कुल आदमीसभ अहाँ सपोर्ट नहि कहिओ ताकि लोकसभ एक दूसरेसँ खेलकेँ सही मायनेमे देखतै गलत मायनेमे नहि देखतै खेल एक गलत भावना नहि छै खेल एक अच्छा चीज छै खेल जे छै से हर विश्वमे जे छै से विख्यात रहै छै आओर साथमे खेल जे छै से हर आदमीसँ दूसरे आदमीकेँ प्रोत्साहन करै छै खेलयके लेल नहि कि आगेवला बच्चा खेल खेलतै आओर देशके कि हर जगहपर नाम लेतै खेले एगो एहन चीज छै जे हर आदमीके देहकेँ फिटनेस रखतै खेलके जरिए अहाँ बहुत किछु कए सकैत छी देशमे अपना परिवारोकेँ आगे बढ़ा सकै छी खेल बहुत अच्छा चीज छै खेलकेँ अहाँसभ गलत मायनेमे लयके बिल्कुल प्रयास नहि करबै एक अच्छा बात नहि छै खेलके मायनेमे लेकिन हम इएह सहयोग करबै अहाँसभके आदमीसँ कि जतेक आगे हुए से करि जतेक अहाँकेँ मदद मिल सकय से ओतेक खेलमे आगे बढ़यके कोशिश करियौ आओर दोसरा आदमीकेँ सहयोग करियौ